अथी अपने से फेनरा बिछा कऽ फेनरा बिछा कऽ सूइया से लेकर धागा डोरा आ सूइया लेकर चारू कतन मोड़ कऽ अपने से सी लैत रहलियै हँ अब अथी तकियोके काटिके आ सूइया से ले के सी लेली तकियोके कपड़ा काटिके सी लेली आब तऽ अथी मशीन चलि गेलैया तऽ मशीन से ब्लाउज सियैत छै मशीन से बेटी पूतौहू साया सियैत छै ब्लाउज सियैत छै अथी अरदा पर्दा अथी लेके सियैत छै अथी से सियैत छै पूतौहू अब अथी परदे हल बिनैत छै पूतोहू स्विटर सब बिनैत छै पूतौहू आ हमरा सबके एगो यऽ अपन सूइया से पिन लगा कऽ साड़ी अपन हम सीली पिनहली आब तऽ लोक पहिले अथीमे आब तऽ लोक नया नया साड़ी किनैत छै आ पीनहैत छै आब तऽ कोनो जुगे नहि हय अब एन पेन बला साड़ी पीनहेके आब तऽ लोक नया नया लयलक आ अपन पिनहलक आ आब तऽ मशीन चलि गेलैया तऽ मशीन से पूतौहू बेटी सीलक अपन पिनहलक अपन सलवार फराक सीलक समीज सीलक सलवार फराक आब सीलक अपन पिनहलक पहिले हाथ से ब्लाउज सी कऽ पिनहैत एलैया आब मशीन चलि गेलैया तऽ मशीन से ब्लाउज साया सियैत छै अपन पिनहइत छै